चाह् बनाने कोला पैह्लें सारें कोला पैह्लें अस गैस ऑन करदे फिर फ्राईबीन रखदे फिर पानी पांदे थोह्ड़ा पानी थोह्ड़ा ओह्दे च गड़की जा भी पानी ओह्दे च लाची दालचीनी अदरक सौंफ पाइयै फिर पत्ती पांदे फिर थोह्ड़ी जेही गड़काइयै फिर दुद्ध पांदे फिर गड़कांदे फिर खंड पांदे ते फिर गड़कने गी छोड़ी दिंदे थोह्ड़ी चिर फिर चाह् बी दौ तीन किस्म दी बनांदे अस देसी चाह् बनांदे देसी चाह् बनाने गल्ला पैह्लें पानी छोड़ना भी ओह्दे च देसी चाह् पानी नमक पाना ते फिर उसी गड़काना फिर ओह्दे च ठंडा पानी पाना फिर ओह्दे च गड़काना जेल्लै धोड़ी ओह्दा कलर नेईं आवै उन्ने धोड़ी गड़काना फिर ओह्दे च दुद्ध पाना खंड पानी भी उसी गड़काना फिर गड़कने गी छोड़ी देना फिर गड़काई गड़काई जेल्लै धोड़ी ओह्दा रंग पिंक निं होई जा ओल्लै धोड़ी उसी गड़काना चाह् बनी जंदी होर काह्वा नींबू काह्वा ताहीं पैह्लें पानी छोड़ना गर्म होने गी ओह्दे बिच खंड पानी थोह्ड़ी जेही ते फिर ओह्दे बाद गड़की जा फिर इक्क कप बिच नींबू नचोड़ना फिर उप्परा ओह्दे बिच पत्ती पानी ओह्दे बिच पत्ती पानी पत्ती पाइयै ओह्दे बिच पानी पाना ते फ्ही उसी चम्मच कन्नै शेक करी ओड़ना नींबू काह्वा इंया सिंपल काह्वा बनाना होऐ ते सिंपल काह्वा बनदा पानी छोड़ेआ ओह्दे च पत्ती पाई थोह्ड़ी फिर खंड पाई उसी गड़काइयै एह् सिंपल काह्वा बनदा होर इक्क काढ़ा बनदा ऐ ते काढ़ा बनाने गल्ला पानी पाया ओह्दे बिच चाह् पाई नमक पाया खंड पाई ते गड़काइयै भी दुद्ध पाया ओह्दे बिच फिर गरी छुहारे छूरियै गरी छुहारे छूरियै ओह्दे बिच पाए ते गरी छुहारे छुरियै ओह्दे बिच पाए ते उसी गड़काया ते ओह् बनी आ काढ़ा कशमीरी काह्वा बनाने गल्ला पैह्लें थोह्ड़ा पानी गरम करना ते ओह्दे च थोह्ड़ी पत्ती पानी खंड पानी ते उसी ओह्दे च पाइयै थोह्ड़े नेहं बादाम पीस्सियै ओह्दे बिच पाने ओह् बनदा कश्मीरी काह्वा